जोंनि ओनसोलाव गोबाां आयजोफोरानो फालाांगि मावो जेब्ला जों हाथाइ बाजारफोराव थाङो अब्ला बांसिन आइजोफोरखौनो बेफार फालाांग खालामनाय जों नुयो बेफार फालांगि मावनायजों बिसोरनि गथ' गथाइ न'खर खांनायाव गावसोरनि फिसायफोरखौ हेफाजाब होदों जेरै बोथोरनि मोननाय मैगं थाइगंफोरखौ बेफार खालामदों आरो दाउ अमा ना बेफोरनिबो बेफार फालांगि खालामदों माखासे फालांगिरि खालामग्रा आइजोफोरा लेखा फरा रोङा अब्लाबो बिसोरो जेनना थायाखै नाथाय न'आव थायालाबा बाहेराव ओंखारनानै बेफार फालांगि खालामदों